है यौ हेलो अखन जे हम अहाँके गाड़ी से आएल रहौं ओहिमे हमर पर्स छुटि गेल हमर ओहिमे बहुत कागज छै यौ कनि ककरो दिया पठा दिअ या तऽ पर्स कनि लऽ कऽ आबु ने हमरा काम यऽ ओहिमे बहुत नीक नीक समान छै छुटि गेलै कागज सभ छै